आं मोनसे समाव लेबाराव खामानि मावनो खामानि मोनदोंमोन खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन आङो बिदिनो आङो डकुमेनट्स फोरखौ बुथबमजोबबाय गासिबो ओरै जेखौ नांगौ बेखौ थांबाय थांब्रबबाय जेखौ नांगौ सोरनिबा साइन लायनांगौब्ला बेखौबो आङो लायब्रबबाय बिदिनो साब्रै साबाफोरनि अफिसार फोरनि साइन लायबाय दा आङो बिदिनो गासिबो डकुमेनट्स फोरखौ जमा बुथुमजुबनो हाबाय आरो बेहाय आङो बुथुमनानै लास्टाव आङो अफिसाव लेबार अफिसाव जगायना हैबाय आरो बेहाय आङो जगायना हैनायाव दाना फार्स्टाव हिनजावनि नामावनो लाखिनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय उनाव हिनजावनि नामाव लाखिला होनबाय फैफिननांलायबाय आङो बेनिफ्राय जायासै बे खामानिया फैफिनबाय मावनो मोनासै बे खामानिखौ आङो आं बिदिनो नाजाबाय थादोंमोन बोसोरसेयाव हायियाव नेक्स्ट बोसोराव नाजाबावदोंमोन बिदिनो नेक्स्ट बोसोराव नाजायै नाजायै आङो नाजाब्लाबो आङो बे खामानिखौ मावफुंजोबनो हायाखै बिदिनो मालाबा आङो थांनो हाया जानानै थादों मालाबा बिदिनो न'आव खामानि बेस्थ' जानानै थादों नाजाब्लाबो नाजाब्लाबो आङो बे खामानिखौ मावफुंजोबनो हायाखै बे खामानिया आङो नाजाब्लाबो मावफुंजोबनो हाया मावनो सानब्लाबो आङो जाया सौहाजोबा नाजाबाबो जाया नाजाबाबो जाया आं बे खामानिखौ बेनि थाखायनो आङो मावफुंनो हायाखै दा आङो बे खामानिखौ नाजाब्लाबो जायिनि थाखाय आङो बे खामानिखौ मावला होननानै थानाय जादों आरो बेनोसै